आं दिनै सासे फोरोंगिरि सानफ्रोमबो आं थाङो फरायसालिआव नाथाय आं दिनैसिम नैजि बोसोर मावनायनि भिटोराव आं मोजां मोननाय आयदा भारतनि जारिमिन भारतनि जारिमिनखौ आङो फरायब्लाबो दिनै बेसेबां फरायखो आं बिनि हिसाब गैलिया नाथाय आं दिनैसिमबो फरायनो मोजां मोनो भारत जारिमिन भारत जारिमिन जिबाजौ नैजिद' समनिफ्राय स्निजौ स्नि समसिम जि भारतनि जारिमिन राजाफोरा जोंनि बे भारतआव माबायदि बिसोरो रायजो खुंदोंमोन आरो बिनि फोरजाफोरखौ माबायदि जोथोन लादोंमोन थिग बैफोरखौ आं दिनैबो आंनि संसार जानाय आंनि दिनैनि बे बेलायाव आं जेब्लायबो गोसोखाङो आरोबाव आं जोबोद गथ'फोरखौबो फोरोंनायाव जोबोर मोजां मोनो बे आयदानि फारिलायाव आं मोनसे सल' बुंनाय बायदियै फारि फारियै गथ'फोरखौ मोजाङै सिरियै दोननो हायो आरो आं सानो गावखौनो गाव गोग्गाहोनो बिसोरखौबो आं मोजाङै बुजि होनो आं हायो बेनिखायनो आं दिनैसिमबो सम मोनबानो आं बेफोर बे जारिमिनारि आयदाखौ फारि फारियै नायबाय थायो

बुंनो थाङा दि आं सासे जारिमिनारि फोरोंगिरि मोजां जारिमिनारि फोरोंगिरि नाथाय आं बेखौ बुंनो लुबैयो आंबो दिनै जारिमिनारि फोरोंनायाव सासे आं हानायसेबां नाजायो गथ'फोरखौ बे जारिमिनखौ गोसोआव लानो थाखाय मानो होनब्ला दानि आं बेखौ नुदों दिनैनि गथ'फोरा दिनैनि फरायसाफोरा जारिमिनारि गोसोआव लानांगौ समफोरखौ बिसोरो गोबाङानो गोब्राब मोनो ओमफ्राय बे गोब्राब मोननाया बिसोरनि थाखाय जोबोर खैफोद लाबोगोन मानो होनोब्ला बेफोरबो जोंनि फैनो गोनां आनजादफोराव फैयो जायखौ जों आनजादखौ पास खालामनानैसो जों साख्रि मोनो बैफोर आनजादाव जों जुदि जारिमिनारि डेटफोरखौ जोङो लिरनो हायाब्ला जों बै आनजादफोरखौ उथ्रिसार जानो हाया बेनिखायनो आं सानो जारिमिनआबो मोनसे जोंनि नांगौथार जों जारिमिन गैयाब्ला रावबो हारि फोलेरानो थांनानै थाया जों जारिमिनजोंसो मिनथिजायो जों जारिमिनखौ गोसोखांनानै जों गावनि हारि राव फोलेरफोरखौ जों बोखांबोफिननो खाबु मोनो बेनिखायनो आं सानो आंनि आयदायाव आं दिनै बर' जानानै बर'खौबो मोनसे जारिमिनारि जोंहा जेरै रायजो दंमोन होननाय बुस्तुफोरखौ जों जारिमिनारिजोंसो जारिमिन बिजाबनि थ्रुयैसो जों मोनदों बे जारिमिन बिजाबफोराव जों नुनानै जों बर'आबो मोनसे गिदिर फोलेर जेराव जोंहा मोनसे समाव राजाबो दंमोन बे राजा थालायनाय मोनसे हारि फोरा जों दिनै जोंहा मोनसे रायजो गैया बे रायजोखौ मोनफिननो थाखाय जोङो बै जारिमिनखौ नायनानै जों दिनै दाबि दैखांनो हायो जों खुगा खेवनो हायो थिग बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो सांग्रां जानांगोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो जारिमिनफोरखौ जों फरायनांगौ जोङो आनजादावल' पास खालामनो थाखाय जों जारिमिनफोरखौ फरायनाङा आरो जों फरायनांगौ जों मिनथिनो थाखाय सोर हारि फोलेरफोरा माबायदि मोन मोनसे समाव दिनै माबायदि जाखो जों बैफोरखौ मिथिनाया जोंनो थाखाय बिराद गोनांथार थिग बे गोनांथारखौ मिथिनो थाखाय जारिमिन फरायनाया एबा जारिमिननि गियान थानाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो दिनै बिथाङा जारिमिनखौ एसेबाबो मोजाङै फरायनो नाजानांगौ आरो खोथाफोरखौ जों गोसोआव लानांगौ जों जारिमिन खौ गोसोखांनानैसो जों दिनै नैबे नोगोराव जोंनि नैबे दिनैनि थारिगआव जों सफैनो हादों